असां सिंधुयुनि में ॿियनि जातियुनि जे भेट में अलॻि नमूने सां शादी थींदी आहे असांजे घर में जॾहिं छोकिरो मङिजंदो आहे ॿिन टिनि महिननि खां पोइ शादीअ जो महूरत कढाइणु महाराज वटि वेंदा आहियूं महूरत कढाए करे पहिरियों असां कचो महूरत कढाईंदा आहियूं हाल बुक थी वञनि पोइ पको महूरत कढाईंदा आहियूं इन खां पोइ असां काड छपाइणु शुरू कंदा आहियूं ऐं असां साठ विझण शुरू कंदा आहियूं असां सत सुहाॻिणियूं घुराए करे साठु विझंदा आहियूं बोशिणी ॾाइण लाइ बि सत सुहाॻिणियूं खपंदियूं आहिनि उन खां पोइ बोशिणी साठु विझी बोशिणी ॾाईंदा आहियूं इन खां पोइ काड विरिहाइणु शुरू कंदा आहियूं पहिरियों काड असां पंहिंजे इष्टदेव जे अॻियां रखंदा आहियूं उन खां पोइ असां ॿियो काड नियाणीअ खे ॾींदा आहियूं इन खां पोइ ॿियनि मिटनि माइटनि में काड विरिहाईंदा आहियूं ऐं असांजे घर में जॾहिं शादीअ जो वक्तु वेझो ईंदो आहे ॿ टे ॾींहं अॻु फंक्शन चालू थी वेंदा आहिनि असांजे घर में माता जी जोति यां बहिराणो कराईंदा आहिनि तंहिं खां पोइ ॿिए शादीअ खां हिकु ॾींहुं अॻु राति जो तेल ॿुकियूं तेल ॿुकियूं थींदियूं आहिनि उन में छोकिरे उन में बेंड घुराए करे सभु मिट माइट नचंदा झूमंदा आहिनि तेल जे वक्तु छोकिरे खे तेलु हणंदा आहिनि ऐं उते खुशियूं मनाईंदा आहिनि ऐं बेंड पिणु वॼंदी आहे नचंदा टपंदा आहिन ॿिए ॾींहुं सुबूह जो जीअं शादीअ यो वक्तु ईंदो आहे महिराज ईंदो आहे मुकुट पाए करे उन खे छोकिरे खे साठ विझंदा आहिनि तंहिं खां पोइ वेॾीअ जो वक्तु अची वेंदो आहे वेॾी करे करे तंहिंखां पोइ जॾहिं छोकिरो छोकिरी घरु ईंदा आहिनि त वरी साठ ईंदा आहिनि ऐं पोइ रिसेप्शन जी तयारी थी वेंदी आहे रिसेप्शन थी वञण खां पोइ ॿिए ॾींहुं सुबूह जो सतावड़ो हूंदो आहे सतावड़े ॾींहुं सुबूह जो पिणु साठ थींदा आहिनि इन खां पोइ छोकिरो छोकिरी पंहिंजे घरु सतावड़ो करणु वेंदा आहिनि अहेड़े नमूने असां सिंधियुनि में इएं शादी धूम धाम सां थींदियूं आहिनि